हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते मैं बहुत बीमार हूँ मै कई जगहों से दवा कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा है कोई हमको दवा बता दीजिए हमको सर्दी हो गया है हमको फ़ीवर बहुत दिन से आ रहा है लेकिन दवा खा रहें कोई आराम ही नहीं मिल रहा है बहुत ज़्यादा खाँसी जुखाम हो गया है हाँ मैम मैं मॉर्निंग में नहा भी लेती हूँ और फ्रिज का पानी मैं पीती हूँ मैम काढ़ा बता दीजिए कैसे बनता है ठीक मैम काढ़ा बना काढ़ा कैसे बनता है मैम

ठीक ठीक है डॉक्टर तो हमको ऐसा है कि आप कोई मेडिसिन तो बता दीजिए जिससे की मुझे रिलीफ़ हो जाए बहुत ज़्यादा फ़ीवर हुआ है

उससे अगर नहीं आराम हुआ तो फिर कोई होमियोपैथिक दवाई नहीं है मैम कोई होमियोपैथिक दवाई नहीं है आपके पास अगर होमियोपैथिक रहता तो थोड़ा आराम मिल जाता क्योंकि हम मम अंगरेजी दवाई कर करके परेशान हुए उससे कोई आराम भी नहीं मिल रहा है क्या चीज़ फिर अच्छ उससे आराम मिल सकता है उससे आराम मिल जाएगा अच्छा पेट और सर में भी बहुत दर्द है तो कोई दवा बताइए पेट और पेट में भी दर्द होता है सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है ठीक है घर के नुक्सों से तो सर्दी जुखाम ख़त्म हो जाएगा लेकिन पेट का दर्द और सर का दर्द ठीक है तो मैं आपसे आकर ठीक अच्छा नमक पानी गरम पानी में नमक डालकर उससे आराम मिलेगा ठीक है सुबह शाम ठीक है मेडिकल तो पास में नहीं है डॉक्टर लेकिन ठीक है मैं कल आपके पास आकर दवा ले लेती हूँ ठीक है नमस्ते दी